हाँ मुझे हिंदी के कुछ मुहावरे आते हैं जो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगते हैं जैसे कि दिन गँवाना जो आज के समय में बहुत करते हैं लोग जैसे कि समय नष्ट करना पासा पलटना ये तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है जैसे कि स्थिति उलट जाना पीछा छुड़ाना जो कि बहुत ही सही है जान छुड़ाना आज के टाइम पर हर कोई करना चाहता है नजरबंद करना जेल में रखना अर्थ है धरना देना अकड़ कर बैठना ऐसी दीवारों के कान होना ये तो और भी ज़्यादा दिलचस्प लगता है किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा जैसे सीक्रेट्स को छुपाना थककर चूर होना बहुत थक जाना डंका बजाना प्रभाव जमाना टांग अड़ाना अर्थ है अड़चन डालना